हेलो सर मैं मोनू मौर्या बोल रहा हूँ ये भरूणा मिर्जापुर से क्या आप ए वन रेस्टोरेंट से बात हो रही है और आपसे कहना था कि आपने मुझे मॉर्निंग में एक डिलेवरी दी जो कि आप मैंने पिज्जा मंगाया था आपने कुछ और दे दिया आपसे मुझे अनुरोध है कि आप इसे वापस करें और कृपया आप जिसके द्वारा भेजे गए हैं उससे अनुरोध करें कि ये आप चेक करें कि ये सही पते पर आपने भेजा है कि नहीं भेजा ये जो आपने डिलीवरी किया है वो गलत किया है आप इसको चेक करें और या इसका वापसी करे या इसको रिटर्न करें